स्कूल में जो मेरा पसंदीदा विषय था वह था विज्ञान विज्ञान मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मुझे सबसे कठिन विषय लगता था गणित गणित मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी मुझे बहुत गन्दी लगती थी और स्कूल के दिनों में जो मेरा सुखद याद वाली जो चीज़ है वह है दोस्तों के साथ में भोजन ग्रहण करना और सवेरे सवे जाकर जो स्कूल में प्रार्थना करते थे सारे बच्चे मिल कर मुझे वह बहुत याद आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है